ٹیکنالوجی کے کچھ نقصانات نقصانات ہیں جس کا میں نے مشاہدہ کیا منٹل ہیلتھ دماغی صحت کے مسائل دماغی ٹیکنالوجی کی وجہ سے زیادہ انٹرنیٹ سرفنگ کی وجہ سے زیادہ آن لائن ورک کی وجہ سے انسان کے دماغی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا دوسرا نقصان انامپلائمنٹ ہے ٹیکنالوجی کے دور میں کی وجہ سے آٹومائیزیشن کی وجہ سے کئی ایک لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے آلودگی ہے آلودگی اس وجہ سے ہے کیوں کہ ٹکنالوجی کے دور میں بڑے بڑے درخت کو کاٹا جا رہا ہے جو اور یہ سو اس